हेलो हाँ जी

हाँ हाँ ज़रूर बता सकते हैं हम हम गामधेवी से बोल रहे हैं हमारे यहाँ बहुत कुछ नया नया बना है हम मेरे यहाँ गंगा घाट नया है रामधेनि में चाक में एक गंगा जी हैं तेघरा में एक नया स्विमिंग पूल बना है आप वहाँ भी चाहिए तो घूम सकते हैं हाँ हाँ

हाँ वहाँ पर आकर आप घूम सकते हैं मेरे साथ चल सकते हैं घूमने के लिए बहुत अच्छा है बहुत बड़ा एरिया है हाँ जी वहाँ भी आ सकते हैं हम ले चलेंगे आपको यहाँ पर बी एम पी के तरफ़ भी पोखर है एक वहाँ भी आपको ले जा सकते हैं हम घूमने के लिए वहाँ दुर्गा मंदिर भी नया बने हैं हाँ सारा कुछ नया है हाँ हाँ घूमे हाँ मेरे साथ बी एम मी चल सकते हो वहाँ पर घूमने का वहाँ पर तो घूमने का बहुत कुछ है देखने का हाँ हाँ हाँ बहुत बड़ा है वहाँ पर मन वहाँ पर दुर्गा जी भी बैठते हैं दुर्गा पूजा के टाइम में वहाँ पर बहुत मेला लगता है रिफ़ाइनरी का नाम तो बहुत ही है यहाँ पर आपको बहुत मज़ा आएगा जी और हाँ हाँ वहाँ पर दुर्गा मेला भी तो सब जगह से बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर दुर्गा पूजा के टाइम में आती तो थोड़ा और मज़ा आता उस टाइम तक हैं आप यहाँ पर दुर्गा पूजा के टाइम तक आप रुकिएगा यहाँ पर तो घुमा देंगे हाँ हाँ हाँ घुमा देंगे आपको उस टाइम में और मज़ा आएगा अभी तो वही पोखर देखने को मिलेगा और पार्क है और फिर जो भी कर सकते हो वह सब हाँ एस्टेडियम भी है हाँ हाँ आप जो भी देखना चाहें जो भी घूमना चाहें सारा कुछ ऐवेलेवल है यहाँ से और रामधनि में तो गंगा नदी पास में ही है रोज़ सुबह अगर चाहें तो स्नान करने भी चल सकते हैं